देखियौ हम जखन ओहि ओलासँ अपन यात्रा करै छी आ हमर जे कोनो सामग्री ओहि पर छूटि गेल धोखावश हम उतरि गेलहुँ हड़बड़ीमे तऽ हम ओहि ओलाबलासँ सम्पर्क करबनि हुनकर जे सम्पर्क नम्बर छनि ओहि सम्पर्कसँ हुनका हम फोन करबनि आ हुनका ई कहबनि जे अहाँ यदि वापस आबि सकी तऽ अहाँ आउ ननौर आबि जाओ ननौर चौक पर आबि जाओ अहाँ हमरा फोन करू आओर हम अहाँसे जे छै से ओत्तो ओ लऽ लेब बा अहीँ हमरा जेतौ अहाँ छी तेतौ बजा ली तऽ हम आबि कऽ अहाँसे सम्पर्क कऽ कऽ ओ अपन हम मोबाइल बैग जे हमर छुटि गेल अछि सामग्री से हम अहाँसे लऽ सकै छी